देखू जहाँ तक कि हमरा लागैए अहाँ कऽ बढ़िआँ जेना पता होयत अहाँ बढ़िआँ जेना ई बातसँ चिरपरिचित हेबै कि हर सरकारमे किछु ने किछु कमी होयत छै होयत अछि हर सरकारमे तनिको भ्रष्टाचार जरुरे होयत अछि भारत एहन देशमे तऽ हम जे छै ई विषय पर खास कऽके लिखय लऽ चाहैत अछि चाहैत अछि जे ई भ्रष्टाचारी पर किछु ने किछु लिखल जाय हमरा द्वारा लेकिन हमरा सन्देह यऽ कि हम बढ़िआँ जेना कटाक्ष कऽ सकब कि नहि हम किछु एहन तऽ नहि कह देब जकरासँ ककरो मानसिक भावनाके ठेस पहुँच जाय ताहि दुआरे हम नहि लिख रहल अछि आओर बात करल जाय जे कोनो एहन विषय जे वर्जित हुए अपन वर्जित अछि से हम कहि सकैत छी जे एहन हरेक चीज जे ककरो मानसिक संवेदनशीलता कऽ मानसिक रूपसँ ककरो ठेस पहुँचाबैत अछि ओ सब वर्जित यऽ अपन राष्ट्रमे